جی سر میں جوہر لال نہرو یونیورسٹی سے ریسرچ اسکالر اویس احمد پیرزادہ بات کر رہا ہوں سر میں فیض کی شاعری پر کام کر رہا ہوں کیا مجھے فیض سے متعلق کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں جی بہت شکریہ سر سر آپ یہ بتانے کہ مہربانی بھی کریں کہ ان کتابوں کو نکالنے کا کیا طریقہ کار ہے اوکے سر یہ بتائیے کہ کیا آپ کے یہاں دارالمطالعہ ہیں جہاں حسب ضرورت مطالعہ کر سکوں میں جی شکریہ سر امید ہے کہ اس لائبریری سے فائدہ ملے گا میں کل صبح نو بجے لائبریری آ جاؤں گا سر